یہاں تلنگانہ میں مخالف اضلاع کے لوگ رہتے ہیں ان کے مختلف دلچسپی کے مطابق سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور اسی مطابق روزگار کے موقعہ تلاش کرتے ہیں حیدر آباد میں بالخصوص ضرورت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بالخصوص حیدر آباد میں آئی ٹی تجارت ٹورزم میڈیا اور چھوٹے موٹے صنعت اگر کسی کو آئی ٹی میں روزگار چاہیے تو اسے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور تفریح میں مظ مظالمت کے لیے ٹورزم کا کورس کرنا چاہیے میڈیا اور فلموں میں کام کرنے کے لیے ملٹی میڈیا سیکھنی ہوگی اور یہ تمام کورسیز کافی مہنگے ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں اسکالرشپ کی ضرورت ہوتی ہے اور آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے اہم بات استادوں کا قابل ہونا بہت ضروری ہے